आं फार्स टाइम अनलाइनावहाय मोनसे प्रदागखौ अर्डार खालामदोंमोन बे प्रदागा मा मा आर्दनिफ्राय आं मोनसे फेसवास अर्डार खालामदोंमोन दा बे फेसवासा आंना सफैनानै बे प्रदागा मोजाङैनो सफैदों आरो बेखौ आं इउस खालामबाय दा बे इउस खालामनायजों लोगोसे आं मोजां रिजाल्तखौ मोन्नो हादों बे प्रदागनि गेजेरजों